دیکھیے ہمارے گوتم بُدھ نگر میں جو ہے ایک تو روڈ بہت زیادہ خراب ہے ہم اِس کے بہت ہی بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم ہمارے مہمان آتے ہیں گاڑیاں لاتے ہیں اور سواری آتی ہے اور ہمیں بھی راستے میں نکلنا بڑنا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے جاتے ہیں ہم گڈھے بہت زیادہ ہیں بہت دھیان سے ہمیں بائک چلانی پڑتی ہے سواریاں بہت دھیان سے آٹو چلاتی ہیں اُس میں جو ہے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو پانی بڑھ جاتا ہے گڈھوں میں تو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سواری کافی کام چھوڑنے پڑتے ہیں بہت نقصان ہوتا ہے ہمیں بارش کے دوران کیونکہ ہم راستے پر نہیں نکلتے کیونکہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے بارش کے موسم میں ہم کہیں بھی نہیں جاتے اور یہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور کافی یہاں پر جو ہے ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم بھی نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ کوئی اچھے مدرسے کوئی اچھا اسکول کوئی اچھی کالج کوئی اچھا کالج بھی نہیں ہے جو اِس سے ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں تو یہ سب ہمارے مشکل ہمارے لیے بہت مشکل کی بات ہے